मेरी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह है कि जब मेरे स्कूल में क्रिकेट मैच टूर्नामेंट था तो मैं कोमेंटेटर बना हुआ था तो उसके लिए मुझे प्राइज़ दिया गया और फिर जब मैं कॉलेज में था मेरा इग्जाम हुआ ईयरली इग्जाम तो मैंने उसमें टॉप करा तो उसके लिए भी मुझे सम्मानित किया गया उसके बाद मैं कॉलेज के फेयरवेल में मिस्टर फेयरवेल बना तो यह सारी चीज़ें मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के समान थे